असांखे अॼु बिहु पटाटनि जी भाॼी ठाहिणी आहे जंहिं मां घणनि ही टाइपनि जा डिफरेंट डिफरेंट आइटम ठही सघनि था बिहु उनखे पहिरियूं साफ़ु करे हुननि खे छिले टुकड़ा टुकड़ा करे ऐं पोएं उन्हनि खे बॉयल कजे बॉयल करण खां पोइ अगरि टिकियूं ठाहिणी हुजनि त उन में पटाटो बि बॉयल करणो आहे हुनखे पटाटे ऐं बिहनि खे मिक्स करे हुनमें मिर्च मसालो सभु विझी करे अदरक लहसुन वग़ैरह विझी करे ऐं हुननि जियूं टिकियूंं ठाहिणियूं आहिनि ऐं टिकियूं ठाहे उहे डीप फ्राए करणियूं आहिनि अगरि हुनखे डैकोरेशन करणी हुजे त ख़सख़ ख़सख़स जी या सूजीअ जी या तिरनि जी वग़ैरह कंहिंसां बि करे सघिजे थी इहे थी वई बिहनि जूं टिकियूं हाणे बीह पटाटा ठाहिणा आहिनि त हुनजे लाइ बसरु कटणो पवंदो आहे अदरक कदुकस करणी पवंदी आहे ऐं थूम कदुकस करणियूं पवंदी आहे एड़ीअ तरह हुननि जो दाग पचाइबो आहे दाग पचाइण खां पोइ पकोड़े जंहिंड़ो कलरु कॿो आहे ऐं उनखां पोइ उनखे बिहु आलू ऐं मसाला विझी करे सावा मिर्च मसालो सावो सभु विझी करे उनखे भुञणो पवंदो आहे हुन भुञण खां पोइ थोरो ॻाढ़ा थी वञनि कलरु कॾनि त टमाटर वग़ैरह विझणो पवंदो आहे ऐं पोइ हुन खे पाणी थोरो विझी गरणु गारण लाइ अगरि दास करणो हूंदो आहे त बसरु थोरो वधीक विझबो आहे ऐं अगरि ईअं रस वारा खपनि त थोरो पाणी वधीक विझी हुनजी रस ठाहिणी पवंदी आहे अंदाज़े सां फैमिलीअ जे अंदाज़े सां इहे थी बिहनि जी भाॼी ऐं उनखां पोइ बिहनि जा पकोड़ा बि थींदा आहिनि बिहनि खे बॉयल करे हुनखे थोरा वॾा वॾा टुकड़ा करे उनखे चीर ॾेई हुन में थोरो मसालो भरणो पवंदो आहे उनखां पोइ बेसण ॻोए करे हुन बेसण में बि मसाला पवंदा आहिनि लूणु मिर्च धाणा वग़ैरह ऐं उनखां पोइ उन बिह खे उन में डिप करे ऐं पोइ फ्राए करणो पवंदो आहे डीप फ्राए करणो पवंदो आहे त उनजा पकोड़ा ठही वेंदा आहिनि उहे पकोड़ा चटणीअ सां साई चटणी ठाहिण लाइ उनखे साओ मसालो खपे उनखे चटणी ठाहे ऐं हुनसां खाइणु खाए त ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि बस ऐं सुखा बिह बि ठाहिणा पवंदा आहिनि सुखनि बिहनि में थूम अदरक सभु पीसे करे उनखे ख़सख़स वग़ैरह विझी करे ऐं सुखनि बिहनि खे थोरो सलो बाहि ते सिलो बाहि ते गारणो पवंदो आहे ऐं उनखां पोइ टेस्टी थींदा आहिनि उहे थिया सुखल बिहनि जी भाॼी बस